जे हम एयर कंडीशन लेलहुँ बहुत जादा खराब होए गेल पछताबै छी पैसा भी लागि गेल सत्रह हजार लागि गेल चीज भी अच्छा नहि मिलल बहुत जादा बेकार चीज छै पछ्ताबै छिऐ ओकरासँ हम